ही सिंधी योगा कंदा आहियूं ऐं मेडिटेशन आनंदु शांति मिलंदी आहे योगा सिखण वेंदा आहियूं योगनि जो क्लास फ्रीअ में आहे घर में योगा कंदा आहियूं अंदरु में शांती मिलंदी आहे आनंदु मिलंदो आहे भीतर विहंदा आहियूं सुखु मिलंदो आहे शांती मिलंदी आहे रोटी वणंदी आहे निंड सुठी ईंदी आहे तबियत नंढा ॿार बि योगा कंदा आहिनि अरिड़हें वीहे साले जा ॿार योगा कंदा आहिनि योगा करणु सिहत लाइ सुठो आहे थुल्हो माण्हू योगा न करे सघंदो आहे थुल्हे माण्हू खे पंधु करिणो पवंदो आहे हे